میرا سیکنڈ پروڈکٹ جو ہے وہ ایئر فون ہے میں نے ایئر فون منگوایا تھا حالانکہ اس کے ساتھ میرا دونوں پوزیٹو اور نگیٹو فیڈ بیک دونوں تھا پوزیٹو یہ تھا کہ یہ لک وائز بہت اچھی تھی اس اس کا اسپیکر بھی بہت کافی صحیح تھا آواز بہت اچھی آتی تھی باہر کی آواز نہیں آتی تھی بہت اچھا ایکسپیرئنس رہا اس کے ساتھ میرا نگیٹو فیڈ بیک بھی رہا کہ اس کے جو بیٹری ہے وہ بیٹری تھوڑا کم چلتا ہے ایک بار چارج کرو تو چلنا چاہیے لمبا چلنا چاہیے پر تھوڑا کم چلتا ہے اور چارجنگ بھی تھوڑا لیٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا نگیٹو ہے پر حالانکہ اوور آل بہت اچھا رہا میرا ایکسپیرئنس